जुनारफोरनि आबादाव जोङो गोबां बेमार आजार बायदिसिना जानायखौ जोङो नुनो मोनो मोसौनाव गोबां बेमार जायो आसुगुराव खिसावनाय एबा बिगुरनि बेराम बायदिसिना जायो बोरमानावबो अमायाबो जायो अमा अमा बेमार दाउनि बेमार गोबां जोङो बेरामफोरखौ नुनो मोनो जेब्लायबो जोङो मुलिनि सायाव बाहायनांगौ जायो मुलि बाहायसेयावबो माब्लाबा हामा माब्लाबाया थैयो आरो बांसिनानो थैनायखौ जों नुनो मोनो मुलि बाहायब्लाबो गोबां बारा जालाङोब्ला बांसिनानो थैयो एसे जाहांनाय समफ्राव होयोब्लासो जोङो बासायनो हायो मोसौ मोसौनिफ्राय जोङो गोबां बेमार आजार बायदिसिनाखौ माब्रै सोखानो हागोन बेखौ जोङो सेस्था खालामो हस्पिटालफ्राव थांनानै मुलि लायो बिजि थुयो बिनि सायाव जों गोबांखौनो बासायनो हायो माखासेया थैनो गोनां जायो बाराद्राय जायोब्ला दाउ अमाफोरा बांसिनानो थाया बांसिनानो थैयो मोसौफोरा माब्लाबा थैयो माब्लाबा थांफिनो बिनि थाखायनो जोङो गोबां मुलि बाहायनांगौ जायो मुलि गैयाब्लाबो जोङो जुनादनि सायावबो जोङो लामा नायनांगौ जायो माब्लाबा समाव जुनाद फिनानैसो जोङो न'खरनि नांनाय खामानियाव बाहायो जुनादफोरखौ फिनानैसो जोङो आसा खालामो बोथोरनि बायदिसिना गाननाय जोमनाय बा न'खरनि जिउ खुंनायाव माखासे गोबाङानो जुनारफोरनि सायाव गोहोम गोग्लैयो जुनारफोरनि सायावसो जोङो आसा खालामो जुनारफोर फिनानै दाउ अमा बायदिसिनानि सायाव बोथोर लायै बोथोर जोङो गाननाय जोमनाय एबा न'खरनि नांनाय खामानियाव हाबा हुखाफोराव अमा दाउ बायदिसिना नङाब्लानो जोङो हाबाफोराव खुंनो उसुबिदा जायो दाउ अमा थाखायोब्ला जोङो इसिबां रां गारनो गोनां जाया दाउ अमानिखौनो फाननानै बा बेखौनो सिथारनानै जोङो न'खराव हाबा जानाय माबा न'खरनि खरम' खुंनायफोराव जोङो बाहायनो हायो जुनारनि सायाव बांसिनानो खावसेयानो गोहोम गोलैनांगौ जायो जुनाद नङाब्लानो जोंहा जिउ खुंनायाव गोबां उसुबिदायाव गोग्लैयो बेखायनो जुनादफोरखौ जोङो आबाद हिसाबैबो जोङो मानिनानै लानाय जायो जुनारनि सायावनो माखासे माखासे माबाफोरखौ जोङो आसा खालामनाय जायो